हमसब ऑनलाइन पर इस्ट्राग्राम चलबै छी फेसबुक चलबै छी एहि सबमे बहुत जागरूकके चीज भेटै छै नीकसँ नीक चीज लोक लग पहुँच सकैया जेना कहुँ कतौ किछु भेल ओ चीज फेसबुक पर कोइ डाइल देलक ओ सभके नीक चीज जागरूक होइयऽ हमरा सबके ई सब चलबैमे टाइम भेटल तऽ नीक कनिक देख लेलहुॅं चला लेलहुॅं लेकिन जादातर ईसब जे छै फेसबुक इस्टाग्राम सब ई सब पर बहुत नीक नीक चीज रहै छैन बहुत जागरूकके चीज रहै छै जाहि सऽ कि हमसब आब गाँव घरमे कोइ जानि नहि पेलहुॅं आ ओहिपर चलेलहुॅं देखलहुॅं तऽ हमहुँ सभ बुझि जाइ छै गाँवके मिथिलाक लोक सभ ई सभ देखै छनि जिनका पास मोबाइल छनि से सभ देखै छनि एहि सबसँ बहुत सुविधा भऽ गेलनि पहिलेसँ आब सब चीज तुरत लोक बुझि जाइ छनि कतऽ की होइया नहि होइया सबटा एहि सभसँ खुशीके बात होइ छनि जे सभटा सभ जागरूक भऽ रहल छनि अपन अपन सोच अपन अपन विचारसँ एहिके आगाँ हम की कहब नहि किछ कहब